ना सारनायनि बेलायाव बुंनोसै नाया बबेयाव थायो बेखौ नायाथ' दैयाव थायो थानाया बे दिमोलफ्राव ना मोजां मोजां थायो दै दहलाफ्राव नास्राय थायो ना मागुरफोर थायो ओमफ्राय बिदिनो खुसियाफोरबो थायो आरो एसे गोथौफोरबा दैया दिमोलबा फ्राय बोहैलांनायाव बिदिनो फिथिख्रि मावाफोर दै स्राय स्राय बोहैनायफोराव बिदिनो ना फिसा थायो दिमोल जायगायाव हले बे ना मोजां मोजाङा थायो आरो बे ना फिसाफोरखौ माजों सारनायनि बेलायावबो दैखौ थेनानै सारब्लालाय आखाइफोरजों गोग्रोमनांगौ जाहैयो गोग्रोमबा बिदिनो नास्रायफोरखौ मोनगोन निस्लाफोरखौ मोनगोन बा बोथियाफोर मोनो माबा माबि नाफोरखौ मोजां मोजां नाखौ मोनगोन आरोखि थेनानै सारोब्ला दैखौ जुदि दै फिसा खालामनानै हमनांगौ जाहैबाय हमनानै सारोब्ला बिदिनो नास्राइ गोरि माबा माबि ना मोजां मोजां मोनो आरो आरो जेफोरजोंबो सारो जेजों सारबाबो बिदिनो ना मोजां मोजां मोनो आरो फिथिख्रि मोनगोन ना दैयाव मा मा थायो बेफोरखौ मोनो आरो हमनानै सारनानैबाबो मोनो जेजोंबो सारो आरो थेनानैबो दैफोरा एसे फिसाबा थेख'नानैबो सारो खबाइ लानोसै बिदिनो जेखाइ खदाल लानानै थेनानै ओरैनो थिंफोर लानानै दैखौ फोरानो आरो रानबाथाय बिदिनो हमनानै नाखौ मोनो बिदिनो ना फिसा फिसौ सिंगि थिंगि मोनो नास्राय मोनो माबा माबि ना मोनो आरो जेजोंबो सारो बे जेयावबो बिदिनो ना मोजां मोजां मोनो जे सारनो गोरोंफ्रा मालाय सारनानै लायो जेरै मारै खालामनानै जाग्रा दङ नाखौ मोनो मोननायाबो ना मोजां मोजांबो मोनो दैयाव अनेक रोखोमनि ना थायो बोथिया थायो सिंगि थायो नास्राय थायो बाला बोथिया थायो बिदिनो नाना रखम ना थायो सारनांगौ सारनानैथ' मोनखायो नाखौ सारोब्ला दैमायावथ' अनेक ना थायो जेजों सारनायाव हले ना मोजां मोजांल' गाखोयो आरो दै बे दै गिदिरफोरावथ' आरो दै बानाफोर जायोब्ला दै बाना सेर सेर खामसा खामसा दै सेराव थानानै बै जेजों सारहरनानैबाबो जि मोजां मोजां ना बामि मोनगोन थुरि मोनो फिथिख्रि गिदिर गिदिर मोनो माबा माबि ना मोनो आरो नाया मोनो मोननाया मालाय सारनो गोरोंफ्रा बुद्दि रोंनांगौ सारनानै जानायाबो जेजों सारनायाबो ओरैनोथ' जाखाया मोजाङै सारबासो नों नाखौबो गोसो होनानै सारबासो नाखौ मोनगोन गोसो रोङाबाथ' नों थगाइजाबा मोननायानो नङा नाखौनो सारनो रोङाबा आरो बिदिनो ना सारनायनि बेलायाव दैखौ नायनानै बबे दैयाव ना थाथावथाव बेखौ सारो मानसिफोरा सारनानै बिदिनो मोनो ना मोजां मोजां मोनो सारनो बबेयावबा दै दबाफ्राव थाबाय ना मोजां सारदो ना मोजांखौ मोनबाय आरो बबावबा दबायाव नायानो गैया मोना आरो बेबायदि जायो

आरो मा होनबावनो बेनोसै बुंनांगौआ